सबसे यादगार सफ़र मेरा था हमलोग गए थे दो हज़ार सात में दिल्ली हमलोगों की जॉब लगी थी वहाँ एक फाइनेंस कम्पनी थी उसमें हमलोग गए थे दिल्ली करीब दस बारह दोस्त थे सबलोगों की जॉब वहाँ लग गई थी सब लोग वहाँ पहुँचे और हमलोग घर से तो निकले थे जॉब के लिए लेकिन अब दस बारह लोग बाइक के साथ निकले उसके बाद दिल्ली जाने के बाद पता चला कि हमलोगों की जॉब नहीं हो पाई हमलोगों के जगह पे दूसरे लड़के एडजस्ट हो गए वहाँ के लोकल थे उनलोगों को ज़्यादा सुविधा थी उनलोगों ने लोकल लड़कों को रख लिया उसके बाद हमलोग बाइक से गए पूरा आगरा मथुरा घूमते हुए हमलोगों ने बाइक से पूरा सफ़र अपना तय किया और बारह तेरह लोग थे हमलोग तो इतना शानदार मज़ा आया हमलोगों को जॉब जाने की तकलीफ़ नहीं थी जितना कि हमलोगों को घूमने में वहाँ से रास्ते में बाइक से आने में आनन्द आया और हमलोग गए तो थे जॉब पाने के चक्कर में करीब बारह तेरह घंटे में हमलोग दिल्ली पहुँच गए थे बनारस से और जब वापस हमलोग आए करीब तीन दिन हमलोगों को लग गया आते आते तो सबसे यादगार पल हमलोगों का वही था और इतना सुन्दर मन्दिर बाबा जय गुरुदेव का था रास्ते में वहाँ हमलोग घूमे उसके बाद हमलोगों ने आगरा ताजमहल का भिजिट किया वहाँ गए रास्ते में ऐसे बहुत से अभी जगह मिली हमलोगों को और इतने दोस्त थे सबलोग अपने आपस में बातें करते हुए रास्ते का आनन्द लेते हुए हमलोगों ने बहुत इंज्वाय किया और उस अनुभव को अगर अभी अगर कहीं जाने का मौका मिले हमलोगों को सारे दोस्त तब तो अपने अपने काम में चले गए जॉब भी सबकी लग चुकी है लेकिन जब इतने सारे लोग रहें साथ में और मुझे अपने दोस्त रहें और लम्बा सफ़र हो तो उन चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता ये जीवन में कभी कभार ही होता है जबकि सारे दोस्त हों और इतना लम्बा सफ़र मिले करने को बाइक से तो इस अनुभव में हम बहुत ज़्यादा ही अभी तक फ़ील करते हैं और यही सफ़र हमारा सबसे लम्बा रहा और सबसे सुखद सफ़र रहा और हमलोगों ने सबसे बढ़ियाँ चीज़ ये कि जब हमलोग मथुरा मन्दिर गए थे वहाँ पे हमलोगों ने देखा कि सबसे पहले जो जूता यहाँ रखते हैं हमलोग जूता निकालने के बाद वहाँ पे सेवक लोग थे हमलोगों का जूता अपने से उठा के बेचारे वहाँ बैग में रखते थे उसके बाद रैक पे सजाते थे रैक में लगाने के बाद हमलोगों को एक टोकन दिया गया कि सर आप जाइए मन्दिर घूम के आइए उसके बाद आपको ये टोकन दिखाइएगा जूता मिलेगा तो मथुरा गुरुदेव जय का जो मन्दिर है ओ बहुत ही अच्छा लगा वहाँ के सिस्टम जितने भी लोग थे वहाँ के कार्यकार कार्यकर्ता थे जो भी उनलोगों का तो वही गज़ब की शिक्षा थी उनलोगों की और गज़ब का त्याग था ना ही एक रुपैया किसी से लिया जाता था और ना ही किसी के साथ भेदभाव किया था इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा लगा हमलोगों को और सब चीज़ ये सारे दोस्त थे आपस में वो हमने निकल गए जॉब के लिए जॉब नहीं मिली और वहाँ से बाइक से जाना और इतना लम्बा सफ़र तय करना हमलोगों के लिए आठ सौ साढ़े आठ सौ किलोमीटर का सफ़र था तो वो बहुत ही आनन्द आया